ऑनलाइन शिक्षा जेको आहे उहो छोकिरनि खे जेको कीअं प्रपोज कयो वयो हुनजो मां अनुभव शेयर थो कयां थो त छोकिरनि खे हाणे कोचिंग क्लास खां सवाइ उन्हनि खे कोई पेपर सोल्व करण करे नथां सघनि ॾाढो ग़लति उन्हनि ते प्रभाव पयो आहे ऑनलाइन स्कूल जी शिक्षा जो उहो छोकिरनि जे दिमाग़ ते जेको ॾाढो ग़लति आहे असर पियो आहे ऐं कोचिंग क्लास उन्हनि खे कंपलसरी थी वयी आहे उन खां सवाइ हू पास ई कान था थी सघनि अहिड़ी उन्हनि जी मेंटेलिटी थी वयी आहे उन्हनि जे दिमाग़ में अहिड़ो असर थी वियो आहे त कोचिंग क्लास अगरि जे कजे तव्हां उन्हनि खे नथा करायूं त पास थियण जी सघ त बिल्कुलु सघ त आहे ई कान ऐं उनखां सवाइ हू पास ई कान था थियनि ऑनलाइन शिक्षा ॾाढो ख़राबु असर छोकिरनि जे ऐं बच्चनि जे दिमाग़ ते थियो आहे ऐं उन्हनि जे जीवन खे ॾाढो प्रभावित ॾाढो ग़लति प्रभावित कयो आहे